جی ہیلو گڈ آفٹر نون جی میں پرنسپل بول رہا ہوں بولیے کیا کام ہے جی جی بٹ سر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہ پندرہ دِن کے بعد اگزام اسٹاٹ ہو نے والے ہیں بچوں کے تو سر اِس میں بچے کا بہت نقصان ہو گا اگر اِس وقت آپ لیو مانگیں گے تو تو سر آپ دیکھ لیجیے کچھ اگر آگے پیچھے اُس ٹائم ہو جائے تو کر لیجیے کیوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے کسی بچوں بچے کا بچے کی پڑھائی نقصان ہو نہیں سر اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ لیو لے سکتے ہیں بچے کے لیے بچے بچے کے لیے بٹ سر ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ اُنہیں کسی طرح چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ وقت دیجیے پڑھنے کا